پانی کو فلٹر یا صاف کرنے کے لئے ہم گھروں میں یا تو آج کل جو مشینیں آ رہی ہیں تو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں ویسے گھریلو طور پر ہم پانی کو ابال کر اس کو چھان کر پینے کے لئے صاف پانی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا پانی کو اچھے کسی ایسے لِکوڈ کے طور پر جیسے فٹکری آتا ہے اس میں ڈال کر ہم پانی کو صاف کرتے ہیں